जोंनि गामियारि गामियाव जाफुंसार फालांगिरिफोरनि सोमोन्दै आं सावरायनो सानो मानोना जोंनि गामिफ्राव गोबां सुबुंफ्रानो गोबां जाफुंसारनो हादों आरो बिसोरो जाफुंसारनानै बिसोरो गोबां गोजोन्नाय आरो रंजानाय मोनो आरो बिसोरो माब्रै जाफुंसारनो जादों होनब्ला बिसोरो गावसोरनो न'फ्राव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दंफां लाइफां गायन्नानै लायो आरो गायनानै लानानै बिसोरो गावसोर फेदेरो आरो फेदेरनानै उनावहाय गेदेर जाब्ला बिसोरो फालांगि खालाम हरो आरो फालांगि खालामनानै बिसोरो गोबां रां खावरि दिहुनो हायो आरो मोन्नो बेबायदिनो बिसोरो दिनै एसे गाबोन एसे रां खावरि दिहुनानै बिदिनो दंफां लाइफां एफा एनै गायदावनानै बिसोरो एफा एनै रां दिहुनो हाबाय आरो बे रांफोरजोंनो आरो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ गोबां बिसोरो गायनो हाबाय आरो गायनानै गेदेर गेदेर फेदेरनानै बिसोरो फानहरबाय आरो बेफोरनिफ्राइनो बिसोरो गोबां रां मोनबाय आरो गोबां रां मोनानै बिसोरो बेबायदिनो आस्थे आस्थे गावसिनि फालांगिखौ दिनै एसे गाबोन एसे गेदेर खालामबाय एसे एसे गायदावनानै बिफां लाइफांफोरखौ बिसोर गोबां जायगायावनो गुवार जायगा बिसोर गोबां जायगा गायबाय आरो गायनानै बिसोर गेदेर गेदेर खालामनानै फालांगि फानहर खालामबाय आरो फालांगि खालामनानै बिसोरो बेबायदिनो जाफुंसारनो हाबाय आरो दिनै एसे गाबोन एसे बे फालांगिनिफ्राइनो बिसोरो गोबां रां मोनानै हायो बिसोरो जाफुंसारनो हानाय